हैलो हा तव्हां प्रदीप ॻाल्हायो पिया न भावार्थी कुकिंग हा साईं जय झूलेलाल त मां सूरत मां आई आहियां घुमणु हिते गुजरात में त तव्हांजे वटि हिते कहिड़ा नाश्ता के रोटियूं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि

हा लोचो लोचो मना छा हूंदो आहे ऐं रोटी वोटी सुठी मिलंदी आहे हिते किथे भई होटल वोटल में कंहिं

गुजराती थाली हीअ त भई सिंधी रोटी के जाम मूंखे हिते मां नई आहियां मूंखे काई ख़बर कोन्हे पहिरियों दफ़ा आई आहियां घुमण त

बस शाम जो नाश्तन जी रेकड़ियूं वेकड़ियूं खुलियलु हूंदियूं आहिनि अच्छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे

हूअं असां घुमणु निकरंदासी न त खाइणु पीअण लाइ तव्हांखे कॉल कंदमि त तव्हां मूंखे एड्रेस ॾिजो त पोइ आहे न वेंदमि हुते खाइणु हा पैसा त बराबरि लॻंदा आहिनि की ॾाढा जाम लॻंदा आहिनि न डबल न दालि पकवान हिते घणे मिलंदा आहिनि हा त ठीकु आहे मां निकरंदमि न घुमणु त तव्हांखां आहे न नंबर वठंदमि ऐं पोइ मूंखे ॿुधाइजो किथे एड्रेस आहे त आउं वञी हली नाश्तो खाइणु रोटी खाइणु ठीकु आहे